हँ हमरा सबके लगैत छै कि जे प्रत्येक बच्चाके मैथिली भाषा सीखेके चाही काहेकि लेल ई हमर सबके शुरुआती भाषा जे रहलै हमर सबके मैथिली भाषा हइ मातृभाषा हइ आओर हरेक बच्चाके मैथिली सीखेके चाही